गोदोन बोसोर फैनाय लोगो लोगो जुगआबो सोलायलांखायो नालाय बिदिनो लाइमोनफोराबो इसि इसि सोलायलांनो हमो उन जोलैफोरा इसे बारहावाया बेलेग मोनो नालाय इसि सोलायबोनाय जायो आरो दानि समाजआव बर' गथ' गथायफोराबो गुबुननि मोसानायखौसो बोजबनो हमदों बर'नि मोसानायाबो दङ दाबो फालियो नाथाय गुबुननि मोसानायखौ जे बोजबनो हाया बांसिन बोजबनाया बांसिन मोनो बेदिनो नुयो दा गुबुन हादरनि मोसानाय होनोबा फरेन इंलिस इंलिसनि मोसानाया बुहुमावनो नामजादा नालाय बिसोरनिखौसो ससियेल मेडियाव नुनानै बेदिनो मोसानो हमसै बेबायदि गुबुन हादरनि मोसानायखौ जोङो जोंनि फरायसालिनि फांसन गामिनि फांसन बेदि सम सम लायै सम सोलायबोनाय नुगासिनो गुबुन हारिनिया बांसिन जाबोगासिनो बर'नि गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ गाना लासिनो गुबुननि हारिनि मा गुबुन हादरनि कालसार नि मोसानायखौ जोंनि बर' फांसनाव मोसानानै देखायफुंनाय है इसे एनैआ एखनङा इसि बुरजायैनो गोबाङैनो जाबोगासिनो बेफोरबायदिखौ समजों लोगोसे इसि सोलायनाया फैखायो फैनाया बेखौ नुनो मोनो नुनाया बेलेग हारिनि मोसानायखौ बोजबना लानाय रोखायै नुजायो